अ गुड मर्निं दे मामोन अ मा मिथिनो मा मिथिनो लुबैदों नों आंनिफ्राय

थिख आसे सुबिदा हिसाबैथ' नों माखौ मिथिनो लुबैदोंबा सुबिदा हिसाबैथ' दा बर्थमान जोंनि बे जोंनि सरखार बिटिआर गभर्नमेन्टनि सामलायनायाव दा गोबां मिसन भिजोन लानानै बिदिनो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दा न'नि बेलायावनो होन दा न' गैयै सुबुंफोरनो न' होगासिनो दं जायफोर बिदों बिथांमोननो न' होगासिनो दं आरो लोगोसै नै जायफ्रा फायखाना गैया बिथांमोनाबो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोननोबो फायखाना होगासिनो दङ आरो लोगोसेनो अरुनदय अरुनदय आसनि होगासिनो आरो बिधबा पेन्सन बुरि पेन्सन आरो लोगोसे जोंहा बिदिनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां अनसुंथाइ बिथांखि गियानसोरां बिथांखि आरो बिदिनो आलारिसोरां बिथांखि गोबां आसनिफोर दा मिसन भिजोन लानानै मावलांगासिनो दङ आरो आसा खालामो नोंथाङाबो सासे आनएमप्लयड इउथ हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जगाजगआव थाबाय था दा नै गोबां एडभार्टाइसमेन्ट फैगोन जब अपर्चुनिटिनि थाखाय बेफोराव जाहाथे नों एप्लाइ खालाम एप्लाइ खालामनानै जेब्ला इन्टारभिउ जायो अब्ला एटेन्ड जाब्लानो जाबाय बाखि गोदोनि बायदि घुस घासनि बांद्राय खोब बिदि माबा जालिया दानिया दा मेरिट बेसिसआव मोनगोन आरो ओरैनो माबाफोर मिथिबावनो दंबावो नामा बिनि अनगायै

आस्सा एनरेगाया अलरेडि माने बे जबकार्डनि थ्रुयै जायो दा जों माखासे सोसननांगौखौ माखासे सोजोबखाबाय एक्सनप्लान बानायनानै दा बेखौ जों जायनाखि लिस्टआव होनानै होगोन बेफोरखौ दिहुनलांगोन आरो गोदोनि बायदि नङा आस्सा दे दे दे